बताइए बहन जी क्या लेंगी देखिए हम बहुत से प्रकार के आइस क्रीम बेचते हैं आपको जो लेना है बताइए हाँ है ऑरेंज भी है चॉकलेट भी है आप बताइए कौन सा लेंगी चॉकलेट वाला देखिए आपको पच्चीस रूपये है ऑरेंज देखिए पैंतालीस रूपये है अब बताइए कौन सा लेंगी देखिए हम लोग भी मार्केट चलाते हैं चलिए अच्छा एक रुपया आपको घटा दे रहे हैं चालीस वाला उनतालिस में दे देंगे और पच्चीस वाला चौबीस में दे देंगे कितना चाहिए आपको पाबच चार तो नहीं दे पाएंगे आप ले लीजिए दस पंद्रह क्योंकि देखिए आपको रेट भी कम लगा रहें दस पंद्रह ले लीजिए देखिए बहन जी हम कैसे आपको दें हम लोग सैकड़ों में लेते हैं तो हमें भी बढ़ना चाहिए ना चॉकलेट से बढ़िया अभी एक आइस क्रीम है ये नया वाला आया है चाहिए तो इसको दें ये पैंतीस का पड़ता है ये ले लीजिए चॉकलेट से भी बढ़िया है इसको खाएंगे बच्चे तो कहेंगे हाँ कि मम्मी कुछ लाई थी हमें

कहिए तो ये वाला दें हम ये आपका पैंतालिस का पड़ेगा इस में डिब्बे में भी है कहिए तो डिब्बे में दे दें नहीं ये वाला मस्त है ये आप लेंगी पैंतालिस का दे देंगे ये बहुत अच्छा है ये अभी नया मॉडल आया है ना तो बच्चे खाते हैं तो हमेशा यही मांगते हैं आप एक बार ले कर देखिए क्या करेंगे दे दें ये दोनों ये नया वाला है ये खाएंगे बच्चे तो बहुत अच्छा लगता है उनको ये बार बार आप से कहेंगे मम्मी यही वाला दिलाओ आस क्रीम ये अच्छा वाला है ले लीजिए आप ये कितना दें आपको अभी तो कह रहीं थीं दस पीस लेंगे अरे ले लीजिए अपने अड़ोसी पड़ोसी को दे दीजिएगा बच्चे तो घूम रहें आपके बग़ल में देखिए आया हुआ है एक ले लीजिए बहन जी नमस्ते